उन्दै समाव आमाय जुमाय मार्बल गेलेनाय थाखुमालायनाय थाखुमालायनाय खारनाय बारनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरखौ गासैबो उन्दै समाव गेलेबोदोंमोन बेफोरखौ गोसो खाङोब्ला दाबो बेफोरखौ दाबो गोसोखाङो मानो होनोब्ला जेब्लानोखि उन्दै समाव गेलेयो बेयो जाहैबाय मोनसे सिन होनानै थाबोयो बे सिनानो जाहैबाय मोनसे समाव गोसोखाङो जेरै दा समाव गोसोखाङो सेंग्रा जानाय समाव आं बेफोरखौ गेलेयोमोन जेरै मार्बलखौ गेलेनाय समाव मोनसे माखौ फोनांनो थाखाय मोनसे जों गावनानै फोनांनांगौमोन हायद एन्द सिकखौ जेरै सासेया सासेया मेगन मिसिबनानै गासिबखौबो नागिरनांगौ जायो नागिरनांगौ जायो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाया जाहैबाय मा ओंख्रि संदों जेनेबा बिलाइफोरखौ खायोमोन बिलाइ फिथाइ गासैबो खायोमोन बिनि उनाव ओरैनो ओरैनो थख्रा लाफ्लाना जेरै नारेंखलनि थख्रा बेफोरखौ लाफ्लाना गेलेयोमोन सङोमोन ओरैनो बेनि थाखाय